ہمارے گاؤں میں پانی کا جو نظام ہے وہ کافی بے حد اچھا ہے اور کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کی نالے کی سویدھا بنائی گئی ہے اور کچھ جگہ ہیں نہیں بنائی گئی ہیں تو اس کام کی مسلسل جاری ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ نالے کا پانی جو ہے سڑک پہ آ جاتا ہے جس کے کارن بہت ساری سمسیائیں پائی جاتی ہے جن کے کارن بیماری بھی پھیلتی ہے اور کچھ ایسا ہے کہ نالے جگہ جگہ پہ نالے بنائے گئے ہیں اور کچھ جگہ ہے کہ نہیں بنائے گئے جس کے کارن ہے کہ دقت اٹھانی پڑتی ہے اور بہت ایسے گا جگہ ہے کہ جہاں پہ ابھی کام شروع ہوئی ہے مسلسل ابھی مکمل نہیں ہوئے ہے جس کے کارن کہ کام ہو ہی رہی ہے اور کام ہونے میں ابی کچھ سمے لگے گا اور جب تک کے کہ ہم لوگ کو اس کی دقت کی سامنا اٹھانی پڑے گی اور بہت ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہیں کہ پانی بہت سارے نالے کا جمع جس کے کارن طرح طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں مچھر پانی کی وجہ سے پیدا ہو رہے تو اس سے بہت ساری بیماری پیدا ہو رہی ہے اور ہے کہ کہنا پانی کی وجہ سے جو ہے بہت سارے گھروں میں دقت کا سامنا اٹھانی پڑ رہی ہے کچھ ایسے جگہ ہے جہاں پہ بہت ہی اچھی طریقے سے ندی نالے کی سویدھا بنائی گئی اور ہمارے گاؤں میں جو ہے ایسے کئی علاقوں ہے جہاں پہ کہ پانی کا ویوستھا نالے کی ویوستھا نہیں ہے تو وہاں پہ بنانے کی شروعات کی گئی ہے ہمارے ہمارے آس پڑوس میں بھی ہے بہت ایسا ہے